मेरे घर च बडे़ सारे इल्कट्रानिक डिवाइस न जियां कि फ्रिज होई गेआ कूलर होई गेआ ए सी बांशिग मशीन कम्पयूटर ते इन्ने सारे जेहडे़ इल्काट्रानिक डिवाइस ना इनें मेरी जिंदगी बड़ी ज्यादा सुथरी और आराम दायक बनाई ओड़ी ऐ ते अऊं गल्ल करनी सारे कोला पैहलें अपने घर च कूलर दी ते जंदू अस निक्के निक्के हे ते मतलब कि तुसें गी पता गै है किन्नी गर्मी होंदी ऐ गर्मियें च ते सौना बी बड़ी मुश्किल होई जंदा बोंहदा बी नेईं ऐ इन्नी गर्मी च ते इसलै फिर असें कूलर लैता हा जेहदे कन्नै जेहदे कन्नै असें राती शैल आराम दायक अस नींदर लेई सकने क्योंकि पूरे दिन दा सारा कन्नै बाहर ही होने दे इक राती इक रात होंदी जिस बेल्लै असें शैल करियै सौना होंदा ढंगै दा ते ताहियैं असें फिर जिसलै आसें कूलर लैता ते ओहदे कशा बाद असेंगी मतलब कि थोह्ड़ा घर हा जेहड़ा ओह् थोह्ड़ा ठंडा होई गेआ ते ओहदे च बाद जेहड़ी असें बाशिंग मशीन ही ते ओह् असें तां लैती ही कि क्योंकि ममी सिर्फ मम्मी घर होंदी ही ते अस सारे जने इयां अस ते बच्चे काॅलेज स्कूल बिच आई जन्ने ते पापा कम्म उप्पर जंदे उठी घर मम्मी इक्कली होंदी उनें घर सारा कम्म नेईं होंदा ऐ हून हुंदी उमर होआ दी ते इस लेई असें लेती ही कि मम्मी जियां कन्नै कन्नै रोटी बनांदे रौह्ग ते कन्नै कन्नै अपने कपडे़ बगैरा धोंदे रौहचै ठीक ऐ ते एह् बाशिंग मशीन ने साढ़ी बड़ी ज्यादा मतलब आराम दायक बनाई ओड़ी जिंदगी जियां कि जियां ठंड होंदी ठंड च छड़ी धुंध होदीं उसलै ना असेंगी कपडे़ सुकदे ना ही मतलब धोने च बी बड़ी ज्यादा ओह् होंदी प्राव्लम आंदी ते केह् आक्खदे इयां बाशिगं मशीन च साढ़े घर दे कपडे़ सुक्की बी जंदे दे अस उनेंगी शैल करियै धोई बी सकने छड़ा नुआढ़े च निरमा ते पानी पाना होंदा ते बड़ी आराम ईजली होई जंदा कम्म ते पैहले जमाने आहली गल्ल थोह्ड़ी ऐ कि जियां मतलब कि जनानियां जंदियां ही इन्नी दूर दूर मतलब कि कपडे़ धोने कदें ठंडें च हून ते बड़ी जिंदगी ऐ जेहड़ी साढ़ी बड़ी ज्यादा आसान होई दी एल्कट्रानिक डिवाइस दी बजह कन्नै ते अगली गल्ल करने आं अस टीवी दी ते टीवी साढ़ा घर केह् आखदे कुछ साल पैहलें लैता हा असें कि जियां मतलब कि न्यूज बगैरा होंदी ऐ जियां मतलब इंटरटेनमेंट कि जियां अस घर बैठे दे होन्ने ते फिल्मा शिल्मा दिक्खी लैचै टीवी च ते कोई मैच बगैरा होई गेआ दे न्यूज बगैरा दिक्खी लैचे कुते टीवी च घर सारे जने बेठे दे होंदे दे मम्मी थोह्ड़ा उनेंगी बी दिक्खी लैंदी टीवी बगैरा ते अग्गै गल्ल होई केह् आखदे कम्पयूटर दी कम्पयूटर दी ते जियां मतलब कि हून अस काॅलेज बी जन्ने ते काॅलेज च बड़ी ज्यादा प्रजैंटेशन बैगरा होंदियां फिर केह् आखदे बडे़ ज्यादा कम्म होंदे ते ओहदे कन्नै कि अस जेहड़ी केह् आक्खदे मतलब बड़ी प्राव्लम आंदी ही ते इसलेई असें कम्पयूटर लेई लैता हा कि प्रजैन्टेशन बगैरा अस ओहदे च बनाई लैचे ते जियां कि हून तुसें गी पता गै ऐ कि के आखदे रेही गल्ल एसी दी ते एसी हून असें हून इस साल तक असें क्योंकि तुसें गी पता गै एह किन्नी ज्यादा गर्मी पवा दी ऐ इसलै हीट बेव चला दी इस बेल्लै केह् आखदे जम्मू च इना खराब बेदर होई दा अजकल इनें लोकें जेहडे़ सारे बु्हटे बड्ढी जारदे ते केह् आक्खदे इन्ना पलूषण फैला दे एहदी बजह कन्नै इन्नी गर्मी होआ दी ऐ ते उस कारण के आक्खदे मतलब इस साल ते बड़ी गै गर्मी पेई ऐ ते इन्नी गर्मी मतलब कि के आक्खदे पैंताली डिग्री कोला उप्पर बी जंदा ऐ जम्मू च टैम्परेचर जारदा हा जित्थै जम्मू च कुतै कुतै कोई टाइम हा कि जित्थे मतलब कि बत्ती डिग्री तक्कर गै रौंहदा हा टैम्परेचर त्रीह् तक्कर ही रैंहदा हा हून इत्थै पैतांली पैंताली तक्कर पैंताली डिग्री दे बी उप्पर उप्पर जारदा ऐ टैम्परेचर दे इसले बड़ी ज्यादा गर्मी जेहकी मतलब कि बरदाश नेई करन होंदी ही इन्नी गर्मी ही दे इसलै फिर असें सोचेआ कि अस लेई लैने आं एसी गी थोह्ड़ी सारी जेहकी बा मतलब कि थोह्ड़ी जेहकी साढ़ी जिंदगी थोह्ड़ी शैल होई जा कि क्योंकि गर्मी दी बजह कन्नै इन्नी ज्यादा मतलब कि बमार होई जंदा इसांन कि उसी केह् आक्खदे ओहदी हैल्थ इन्नी खराब होई जंदी पूरे दिन केह् आक्खदे गर्मी च रौहंचे अस ते ते इसलै एसी लेई लैता हा ते हून रेही गल्ल ते तुसें केह् आक्खदे जेहड़ी ऐ सारी इल्कट्रानिक डिवाइस ना इंहे सारी जिंगदी बड़ी गै शेल करी ओड़ी हून थोह्ड़ी ईजली ईजली मतलब कि अस कुछ बी करी सकने आं जियां कि इक सिर्फ स्विच दवांदे गै साढ़े अस भला कमरा जेहड़ा ठंडा होई जंदा साढ़े जेहड़ी हून गर्मियां न हून कन्नै जेहड़ी गर्मियां ना ते एहदे च कन्नै जेहड़ा फ्रीज ऐ एहदे च जियां तुसेंगी पता गै ऐ गर्मी आंदे गै गर्मियै च किन्नी जल्दी के आक्खदे रोटी खराब होई जंदी ते राती दी रुट्टी बनाचै ते सवेरे तक ते भलेआं उब्बली जन जंदी दालां बगैरा आटा बी इयां खराब होई जंदा भलेआं गै दुद्ध देहीं देही मतलब कि ताहियैं फिर अगर अस फ्रिंज च उसी लाई ओड़चै तां केह् आक्खदे जेहड़ी साढ़ी रोटी बगैरा खराब नेईं होंदी ऐ एहदे कन्नै कन्नै के्ह् आक्खदे अस उसी दुऐ दिन बी यूज करी सकने इयां रोटी बगैरा बेस्ट बी नेईं होंदी कन्नै ते औऱ कन्नै जेहडे एह् साढ़े इल्केट्रानिक डिवाइस ना इनें हून साढ़ी जिंगदी बड़ी ज्यादा आसान बनाई ओड़ी ऐ जियां तुसेंगी पता पैहले जमाने च किन्ना केह् आक्खदे कठन कठिन होंदा हा केह् आक्खदे